हलो हाँ कौन हाँ बोलिए क्या बात है हाँ नमस्ते नमस्ते क्या अच्छा आपको कार खरीदना है तो ठीक है कार खरीदना है तो आइए हमारे शोरूम आइए घूमिए घूम फिर के अपना कार कौन सा कौन सा मॉडल आपको कार लेनी है कैसा कैसा आपको कलर लेना है अपना च्वाइस कीजिए देखिए ठीक हमारे यहाँ ढेर सारे स्टाफ़ सब हैं सब आपको दिखा देंगे हेल्प कर देंगे हाँ ओ वो ब्लैक वाला लीजिएगा वो आपको ना वो ए सी वाली है वो अट्ठाइस तक में हो जाएगा अट्ठाइस लाख तक में वो अट्ठाइस लाख में ही होगा हाँ छूट देखिए देखिए छूट तो करने की बात जहाँ पे आप बोल रही हैं तभी ना देख रहे हैं कि एलेक्सन हुआ है इलेक्सन टाइम के बाद ना हम लोग को भी जी एस टी लगता है बहुत कुछ जी एस टी देना पड़ता है ऐसे अदर बहुत काम है आज कल जितना ये स्टाफ़ इतना खटते हैं उसमें खर्च पड़ता है तो आइए आप आइए देखिए उसके बाद जो होगा थोड़ा बहुत वो कर देंगे हाँ ऐसे आप लीजिएगा ऐसे लीजिएगा तो अट्ठाइस लगेगा क्या बोली दीदी वो साढ़े सत्ताईस तक में बोली हैं तो ठीक है आप यहाँ भी आइए यहाँ पर भी देख लीजिए तो हम ये आपको किश्त पर भी दे सकते हैं आप किश्त भी बाँध लीजिए बाँध देंगे हम तो तीस हज़ार पच्चीस हज़ार ऐसे ही करके किस्त जो होगा वैसे बाँधेंगे किश्त हमको आपको दीजिएगा हमको रुपैया आपको अब इससे अच्छा सहयोग मिल जाएगी ठीक है नगद में तो हम अट्ठाईस अट्ठाईस ही दे रहे हैं किश्त में देखिए नगद में एक कम हो जाएगा हाँ ठीक है और सारा कागज़ात भी साथ में ले आइएगा दीदी आप अपना आधार कार्ड हाँ सभी कागज़ात में आप अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा पेन कार्ड ले लीजिएगा डेलेवरी लाइसेंस लीजिएगा अपना मोबाइल नंबर ठीक है हाँ फ़ोटो तो ज़रूरी है फ़ोटो कैसे नहीं लेंगे फ़ोटो भी ले लीजिएगा ठीक है दीदी ठीक है